अरे डर कथीके हेतै अहाँके पास आधार कार्ड यऽ अरे अहाँके डड़ैके जरूरी नहि यऽ यहाँ जायब एक दहारी लाइन रहै छै लागल ओहि ठिना आ अथी होएत ने तऽ ओतऽ गार्ड रहै छै बतबैके लेल यहाँ हाँ ओ बता देतियै जे लाइनमे यहाँ लागू तऽ ओतऽ ओहि लाइनमे लागि जाएब आ ओकरबाद हॅं तऽ यहाँ तऽ यए ने भोटर यहाँ जाउ ने मतलब ओतऽ बुथ रहै छै ने बुथके किछु दूर हैटि कऽ ओतऽ रहै छै आ ओ दै बला भोटर लिस्टमे नाम देख देत आ ओ देत एगो परची काटि कऽ पर्ची लए लेब अहाँ आ जब जेबै जैबै तऽ लाइनमे लागि जाएब आ

जाइके बादे पता लागत किए तऽ बूथपर भीड़ो रहै छै भीड़ रहै छै तऽ हमे हमे तऽ अबरी मोदियेके देलहुॅं मोनमे अहाँके जे होइ यऽ ओ देब ककरो कहै के नहि हँ हँ हँ हँ ओतऽ डरैके कोनो बात नहि डरैके ओतऽ कोनो बात नहि छै अरे पहिलुक पहिलुक बेर यऽ तऽ डर तऽ भैये जेतै ओइसनो डरैके कोइ बात नहि छै यहाँ जाएब आराम सँ जेकरा ईच्छा होएत दैके भोट ओकरा दए देब आराम सँ बुझलियै हँ ठीक छै ठीक ठीक छै हँ हँ जे अहाँ गिराय देलियै नहि यौ ओतऽ देतै ओतहे रहै छै लागल दै बला तऽ ओ ओतऽ देत एना कऽ चीन देत जे मतलब एक बेर ई दए देलकै आदमी तऽ फेर दोबारा नहि अयतै दै लऽ ओहए खातिर ओ चीन्ह दै छै आ पता यऽ ओ चेन चेन एहन होइ छै जे महीना दिन तक नहि छूटै छै यऽ नाखुनपर से हँ ठीक ठीके छै जाउ जाउ